गाए पालन कइसनो करलऽ जाइ छै गाएके चारामे कोनचीज खिलैलऽ जाइ छै ओकरो वास्ते पालनमे अथी ईंटा गाएके कहाँमे रखलो जाइ छै छत्तीमे छत्ती ओकरो बसमे कीचड़मे कइसे रहतै तऽ ओकरो वास्ते ईंटा मँगैलऽ जाइ छै ईंटामे ईंटाके सोलिङ्ग करलऽ जाइ छै सोलिङ्गमे ओकरापर गाए धुरमुस मारलऽ जाइ छै ओकरापर गाए रहै छै गाएके वास्ते बरसातीमे चैरा कुनची होना होतै तऽ ओकरो वास्ते भूसा कन्ट्रोल छै घट्ठा सिझैलऽ जाइ छै घट्ठाके कइसे सिझैलऽ जाइ छै तऽ ओ मट्टीके चूल्हामे मट्टीके चूल्हामे घट्ठा सिझाकऽ ओकरा भुस्सामे मिलाकऽ गाएके सेवा करलऽ जाइ छै आओर गाएके सेवा करिकऽ ओकरासँ तऽ बादमे ओकरा दुहलऽ गारलऽ जाइ छै गाएके पशुपालनमे सेवा बहुत होइ छै गाएके कइसेके रखतै कहाँमे रखतै ओकरो वास्ते छत्ती चाहिअऽ ओकरो वास्ते आहार